हैलो सर नमस्ते बस ठीक सर सर रमेश सर बोला दे अच्छा सर ते में सुनेआ सर योग सखांदे तुस मी सनाओ आं एह्दे बेनिफिट कोई केह् बेनिफिट न एह्दे अच्छा अच्छा हां जी सर सिक्खना चाह्न्नां सर केह्ड़ा केह्ड़ा आसन करना चाहिदा सर सर केह्ड़ा केह्ड़ा आसन करना चाहिदा सर अच्छा सर टाइम टुइम केह् रक्खे दा सर एह्दा ठीक ऐ सर केह्ड़ी जगह् आना अच्छा सर इ'यां मिलना होग थुआढ़े कन्नै कुत्थै मिली सकदे ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ सर जो बी औङन न सनाह्गा तुसेंगी किन्ने न सनाह्गा ठीक ऐ बिलकुल सर बिलकुल ऐ जरूरी ऐ सर स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ बिलकुल सर स्हेई गल्ल ऐ स्हेई गल्ल ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ कोई नी सर कोई समस्या होग सनाह्गे तुसेंगी ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर शुक्रिया शुक्रिया सर